हैलो नमस्ते जी बस ठीक ठाक ऐ अस आये दे आं आए जम्मू आए न ते हून फिरनै गी जाना असें बच्चें गी छुट्टियां पेदियां ते ते केह्ड़ी केह्ड़ी जगह इत्थें फिरनै आह्ली दस्सो ते कन्नै स्हानू गड्डी करी देई ओड़ो आं इत्थें केह्ड़ी केह्ड़ी जगह दिक्खनै फिरने आह्लियां आ आं होर गर्म ल्हाकै दा आए ते असें जाना गै करी देई ओड़ो गड्डी फिर दौ दिन फिरी गै औचे बस्स रातीं अस चढ़े ते सबेरै अस पुज्जी दे जम्मू ते बस हून तुस करी देई ओड़ो स्हानू बस्स स्टैंड पंदरां हारे हैन दौं ते करनियां पौनियां गड्डियां टब्बर आए दा पूरा दरानियां जठानियां कट्ठियां होई दियां ते ननान बी आई दी किन्ना किराया केह् ऐ फ्ही टुरिस्ट दा कियां गड्डियें दा किराया आं जी आं ओह् ऐ ना पंताली ते पंताली उऐ नौ ना नौ ज्हार तगर लग्गी गै जाना चलो अरामै कन्नै पुज्जी जाना चलो करी ओड़ो तुस बी करी ओड़ो तुस बी ओह्का पासा ते दस्सी ओड़ो साढ़ा आं भद्रवाह ते सारा ठीक ऐ आं बड़ी मेहरबानी ऐ बच्चें कन्नै आए दे आं खज्जली निं होऐ साढ़ी ठीक अरामै कन्नै पुजाई लै